मैं मेरे बगीचे में बहुत प्रकार के फूल लगाना चाहती हूँ जैसे की गेंदे लगा दिए गुलाब लगा दिए पहले सफेद गुलाब गुलाबी गुलाब लाल पीला उसके बाद गेंदे के फूल हो गए इन सब फूलों को लगाना बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि यह पूजा के भी काम में आता है उसके बाद में फल लगाना चाहती हूँ जैसे मैंने लगा दिए केले के पेड़ अमरूद के पेड़ पपीता के पेड़ वहाँ से चले तो अनार लगा ली क्योंकि यह हमारे सेहत को बहुत पौष्टिक आहार होता है क्योंकि हम बाहर से खरीदकर लाते हैं बहुत बेकार सब्ज़ियाँ फल मिलते हैं हमको उसके बाद चले हम सब्ज़ी लगाते हैं सब्जियों में हम लगाते है टमाटर भंटे गोभी और बल्ला मेथी पालक धनिया यह सारी सब्ज़ियाँ लगाते हैं क्योंकि आज कल बाज़ार में सारी सब्ज़ियों पर बहुत सारा दवाइयों का छिड़काव रहता है और जो घर में लगी हुई रहती है यह शुद्ध सब्ज़ी होती है ताज़ी रहती है बाज़ार में कइयों समय पहले की टूटी हुई सब्ज़ियाँ आती है इसलिए हम लोग सारे चीज़ें अपने घर में ही तैयार करके खाना पसंद करते हैं